हैलो

आम तो बेच रहे हैं आपको लेना है कौन आम लीजिएगा आम तो मालदह बिन्जू है कलकतिया है किसनभोग है बथुआ है मतलब अनेक वेराइटी का आम है मालदह को रेट ज़्यादा लगेगा इसलिए सत्तर रुपए किलो मालदह मिलेगा देखो अब सब्जी को तो महंगाई बढ़ गया है उसमें कार्वेट लगता है तोड़ना पड़ता है उसको पकाना पड़ता है दो किलो लीजिएगा तो दो किलो में क्या कम करेंगे अरे दो चार क्विंटल लेते तो कम कर देते वही तो किलो बेचेंगे तो दस किलो में क्या कम तुमको कर देंगे दस किलो ले लेने पर दूसरा आम लो दोसरा आम लो दूसरा दूसरा आम में कम कर देंगे दस किलो में क्या कम करेंगे दस किलो में नहीं कम करेंगे दस किलो में कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है दूसरा लो दूसरा में तो दूसरा लो कलकतिया लो किसनभोग लो कलकतिया को कैसे पड़ेगा कलकतिया को तो वो भी चालीस रुपए मिलता है कलकतिया हाँ चालीस रुपए कलकतिया मिलता है उससे कम लोगे तो कम वाला आम भी है कम वाला वही है किसनभोग है उसको कम होगा उसको तीस लगेगा और देखो सबसे खाने में तो मालदह होता है तो मालदह को तो रेट ज़्यादा रहेगा न दस किलो में क्या कम करेंगे दस किलो में कम करेंगे तो उसमें पूरे ज़्यादा हम बेनिफिट ले रहे हैं क्या देखो इसमें बहुत मेहनत है इसमें बहुत मेहनत से आम को बचाते हैं हाँ उसमें दवाई देते हैं दवाई दे ऊ के उसको सही से तोड़ते है जैसे चोटाह चोट नहीं लगे उसको जी जमीन पे नहीं गिरने देते हैं उसको अच्छा से लाते हैं अच्छा से उसको पकाते हैं वही मजदूर भी ना लगता है मजदूर भी महंगाई बढ़ गया है मजदूर भी ज़्यादा लेता है तो बचेगा तब न देंगे ठीक है तो आम वेट करो तुमको दे देंगे दस दस किलो ज़्यादा बेनिफिट नहीं है कम कर के देंगे